میں پہلی بات تو اکیلے ہی سفر کرنا زیادہ پریفر کرتا ہوں اور میرے لیے بہتر ہے اور میں کہیں جاتا ہوں تو زیادہ تر وقت میں اکیلے ہی جاتا ہوں اگر میرے والدین اجازت دے دیں تو نہیں تو مجھے سفر کرنا ایک ایسے ساتھی ایک ایسے ہمراہی کے ساتھ میں اچھا لگتا ہے جس کا دماغ میرے دماغ سے ملتا جلتا ہو اینڈ اس کی اور میری سیم تھنکنگ ہو اور اگر میں کسی چیز پہ بات کروں کہ مجھے سیاست اور اتہاس یعنی کہ تاریخی باتیں کرنا زیادہ پسند ہیں اور میں فکشن بک اور نان فکشن دونوں ہی طریقے کی بکس پڑھتے بھی ہیں اور مطلب جو بھی چیز اس میں ڈسکس کرنے کے لیے اگر آپ کا ہم راہی اچھا ہے تو سفر اپنے آپ ہی اچھا ہو جاتا ہے اس میں یہ بھی بات ہے تو ہاں کچھ ایسا جس کی تھنکنگ میری تھنکنگ سے ملتی ہو تو ایسے کے ساتھ میں میں سفر کرنا چاہوں گا اور اس سے بھی اگر کوئی دوسرا مل رہا ہے تو اس سے بہتر میں اکیلا سفر کرنا چاہوں گا تو ایسے کے ساتھ میں میں سفر کرنا چاہوں گا اور اس سے بھی اگر کوئی دوسرا مل رہا ہے تو اس سے بہتر میں اکیلا سفر کرنا چاہوں گا